हलो सर मुझे आइस क्रीम चाहिए थी नहीं वह तो बहुत सारी चाहिए थी लेकिन आप बताओ कौन कौनसे काइंड ऑफ जी जी हाँ ऑरेंज में कितने तक आ जाएगी अगर मैं लेना चाहूँ तो हाँ और ज़्यादा लेना चाहूँ मैं एक साथ तो कितने का डिस्काउंट मिल सकता है हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ प्रॉपर नागौर के अंदर ही हाँ वह ले लूँगा आकर लेकिन वह बारह के जगह चौबीस कर देना हाँ ऑड्डर हुआ ठीक है